ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو بہت ہی آسان کر دی ہے اور ایسا آسان کی ہے جو ہم مطلب سوچ سکتے ہیں نہیں کہ جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں یہاں پہ ہوں آپ وہاں کا کام کیسے کروں تو پھر کر لیتے یہیں سے کر لیتے ٹیکنالوجیے کے دوارا نا کرتے فون سے کرتے ہیں تو فون سے کہاں سے آیا ٹیکنالوجی کے دوارا آیا جیسے کہ دیکھیے ابھی سائنس کے تحت بہت سارا کام ہوتا بہت سارا کام ہوتا ہے سائنس کے لیکن جب تک ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیجیے گا تب تک نہیں ہوگا اگر آپ کو جیسے کہ کرنا ہے ٹیکنالوجی کے دوارا دیکھنا ہے جانا ہے کہیں پہ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اگر جیسے آپ کے گھر میں کوئی سامان وغیرہ کچھ بھی چوری ہو گیا تو آپ کیسے پتہ کریں گے آپ کیمرہ لگائے رکھیں گے گھر کے باہر گھر کے اندر تبھی نا آپ کو پتہ چلے گا کہ مطلب میرے گھر کے میرے گھر میں کون آیا کون گیا کون کیا کر رہا تھا کون کیسے گیا نہیں گیا تو بہت سارا ایسا چیز ہے اگر آپ کیمرہ تو کیمرہ کہاں سے آیا آپ کے ٹیکنالوجی سے ہی آیا تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہی کرتے ہیں اور ہماری زندگی کو مطلب ایسا آسان کر دیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر جیسے دیکھیے اب وہی جو بوڑھے لوگ کے بارے میں بولے تھے جو مطلب جو بوڑھا لوگ سوچ نہیں سکتا ہم یہاں تک جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یہ ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے تو کہے گا میں یہاں کیسے جاؤں کیسے جا پاؤں تو وہی مووائل میں اگر ٹیکنالوجی اتنا نکل گیا ہے تو وہی گوگل میپ کا استعمال کرے گا اور کہے گا ڈرائیور صاحب ہم کو یہاں پہنچا دیجیے تو یہاں پہنچا دے گا ڈرائیور صاحب ہم یہاں جانا تو یہ کر دیجیے اگر کوئی سامان منگانے کا رہے گا تو منگا سکتے ہے یا کہیں کچھ کرنے کا ہوگا تو کر سکتے ہے یا آپ کو کسی کو بلانے کا ہوگا تو پھر آپ کیا کیجیے گا جو مطلب یہی فون کے دوارا اس کو لوکیسن شیئر کر کے پھر آپ کو وہ آپ اس کو یہاں تک بلا لیجیے گا تو اس میں بہت لوگ اتنا آسان کر دیا ہے نا تو اب انسان جو ہے نا آدمی گھر بیٹھے ہی اپنا سب کام کروا سکتا ہے جیسے کہ مان لیجیے اگر کوئی انسان کہے گا کہ میں اب فلاں جگہ ہوں فلاں کام کرانا ہے تو اب کیسے کروں تو بہت سارے آدمی کیا کرتے ہیں تو مجھے تو وہاں پہ جانا پرے گا اب کیسے کروں نہیں کروں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں جو جانے کی کوئی لیکن آپ کو جانے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے اتنا دور ہے آپ کیسے جائیں تو آپ کیا کیجیے گا اسی ٹائم آپ فون کا استعمال کیجیے گا فون کا استعمال تو وہ فون کہاں سے آئے ٹیکنالوجیے سے آیا تو انسان کی زندگی کو ٹیکنالوجی نے بہت ہی آسان کر دیا اور انسان اب ٹیکنالوجی اب انسان اپنی زندگی کو اور آسان طریقہ سے جیتی ہے اور میں مطلب چاہتا ہوں اور تھورا زیادہ ٹیکنالوجی آئے اور لگتا ہے اور آگے بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی آئے گا آئے گا تو وہ اچھا رہے گا بس یہی کہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کے بہت ہی آسان کی ہے بہت ہی اچھا آئی ہے